हलो ओला हा मां भारती मंगलानी थी ॻाल्हायां मां तव्हांजी कैब बुक कई हुई जेको तव्हांजे ड्राइवर चयो मां पंद्रहें मिन्टनि में पहुचंदमि पर अञा ताईं पहुतो न आहे जबकी हेतिरी देरि थी वेई आहे ऐं मां हीअ कैब बुक कई हुई चैम्बूर खां उल्लासनगर ताईं जेखे हुते पहुचण में बि मूंखे टे चारि कलाक लॻंदा ट्राफ़िक जे करे ऐं मूंखे मार्केट ते पहुचणो आहे जे कॾहिं मां टाइम ते न पहुचंदमि त मुंहिंजो मतलबु ई न थियो त महिरबानी करे तव्हांजे ड्राइवर खे चयोसि त हिते हिन एड्रैस ते न अचे ऐं मां ॿीं गाॾी करे वञां थी ऐं जेका मां तव्हांखे एडवांस पेमेंट कई आहे तव्हां महिरबानी करे मूंखे जी पे करे मुंहिंजे अकाउंट में विझो